हलो कोई राहुल हेयर इस्टाइल हेयर है दुकान सर जी मुझे आप कटिंग के लिए हेयर इस्टाइल के लिए आपसे बुकिंग अप्वाइंटमेंट लेना था तो किस समय का मिलेगा सर जी दो तीन दिन का बाद का जी जी जी जी जी सर कहाँ पर है ये आपकी दुकान सर जी जी जी जी जी जी

जी जी तो सर जी क्या चार्ज रहता है आपका जैसे कि बुकिंग करवाने के बाद हम आएँ तो

हाँ जी ये क्या है कि सर जी मेरे को हाँ हांजी हांजी मुझे क्या है कि एक शादी में जाना है हाँ तो उस के लिए मेरे को थोड़ा सा ये फेसन ये फेस वेस होता है हाँ जी जी जी जी हाँ हांजी हांजी हांजी हाँ मसाज भी करवाएँगे और सर हेयर इश्टाइल भी मेरे को सोल्जर कटिंग चाहिए सर

तो सर जी इहे फाइव हंड्रेड का सर जी ठीक है सर जी फिर इसमें थोड़ा सा कोई डिस्काउंट कन्सेसन वगैरह नहीं होता है क्या सर जी जी जी जी जी जी जी तो दो दिन बाद कन्फर्म ना सर जी जी जी ओके सर धन्यवाद